हैल्लो कुन डाक्टर साह्ब बोल्ला दे हां जी हां जा डाक्टर बोल्ला दे तुस बोलो अच्छा अच्छा ते कदूं डि'ग्गे हे में परसों डिग्गेआ हा अच्छा अच्छा तुस इक कम्म करो गर्म पानी करो नमक पाईयै उसी टगोर देओ थोह्ड़ी अच्छा अच्छा तुसें गर्म पट्टी ब'न्नी ही टयूब लाईयै हां टयूब लाई गर्म पट्टी ब'न्नी अच्छा अच्छा तुस इक कम्म करो दस्सने गी आई जाओ इध्दर आई जाओ तुस सांबा आई जाओ कैल्ली मंडी उप्पर जेह्ड़ी ओह् ऐ हस्पिटलै कोल आई जाओ गौरमैंट हस्पिटलै कोल दुकान मेरी हां जी शर्मा मैडिकोस अच्छा शर्मा मैड्कोस हां जी अस सवेरै दस बज़े तों चार बज़े तक उत्थें गै होन्ने हां जी हांजी उत्थें गै होन्ने अस हां तुस उध्दर आई जाओ फ्ही दिक्खनें आं केह् प्रावलम ऐ केह् गल्ल बात ऐ दिक्खियै पूरा दवाई देगे फ्ही मतलव कोई स्प्रे बगैरा देगे तुसेंगी ठीक ऐ ठीक ऐ